कुझु ॾींह अॻु मां वॉच वरती हुई हुन में मूंखे तमामु हुन जी क़्वालिटी जाम सुठी हुई हुन जो बेल्ट बि तमामु सुठो हुयो ऐं हुनजि डिज़ाइन बि तमामु सुठी हिन करे मां वरती वॉच